उत्तर भारत में जैसे साउथ इंडियन रेस्टोरेंट हैं हम लोग दही दही बड़ा हो गया और वो उरद के दाल का जो चीला बनता है और सांबर नारियल की चटनी डोसा इडली ये सारी चीज़ें जो हम लोग पकाना चाहेंगे क्योंकि ये यहाँ कि फेमस डिशें है और जब हम लोग रेश्टोरेंट में जाते हैं तो वो लाेग भी यही साउथ इंडियन रेश्टोरेंट में ये लोग यही बनाते हैं तो ये जो खाने के होते हैं हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं बहुत ज़्यादा हेल्दी खाना ये लोग बनाते हैं इस लिए जो हम लोग यही खाद्य पदार्थ में बताना बनाना सुनिश्चित करेंगे